ایسی بہت سی سرکاری اسکیمیں ہیں جن کا مقصد ہمارے علاقوں میں صحت کی دیکھ بھال کو بہتر کرنا ہے جیسے کہ ایک بہت ہی چرچت اسکیم ہیں آیوشمان بھارت جس سے کہ ہم پانچ لاکھ تک کا علاج کسی بھی پرائیویٹ بڑے اسپتال میں فری کرا سکتے ہیں جوکہ کیندر سرکار کی ایک اسکیم ہے اس کے علاوہ بھی جن اشودھی یوجنا سرکار کی ایک اسکیم چل رہی ہے جس میں ہمیں مہنگی دوائیاں نبے فیصد تک کم داموں میں ملتی ہیں اس کے علاوہ بھی سرکار کی دیگر سرکاری اسپتالوں کے اندر بہت ساری اسکیم چل رہی ہیں جس کا مقصد ہمیں یا ہمارے علاقے میں صحت کو بڑھانا ہے جس کا مقصد ہمارے علاقے سے بیماریوں کو دور کرنا ہے بیماروں کی حفاظت کرنا ہے اس سب کے ذریعے بھی ہمارے علاقوں کے اندر بہت کچھ جاگروکتا آئی ہے بہت لوگوں نے اس کارڈوں کے ذریعے ان دواؤں کے ذریعے اپنا علاج کرایا ہے اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے سرکاری اسپتالوں میں دیکھیے بہت بہت لوگ جا رہے ہیں لمبی لائنیں لگ رہی ہیں سرکاری اسکیموں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ اس سے بہتر اپنے آپ کو کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ لوگ اب راشن کارڈ کے ذریعے اپنا پہچان پتر کے ذریعے آدھار کاڈ کے ذریعے علاج کرا رہے ہیں جس کا پورا کا پورا پیسہ سرکار اپنی طرف سے دیتی ہے اور سرکار کا ایک جو ہیلتھ ڈپاٹمنٹ ہے وہ اس سب کی بھرپائی کرتا ہے یہ ایک بہتر قدم ہے جس سے کہ ہمارے علاقے میں ایک صحت صحت یافتہ علاقہ ہمارا بن رہا ہے